हांजी आहो जी यरो अस ते ओवर डेट माल रक्खदे नि हैन चलो कोई नि इयां अस रक्खदे नि ऐ ओवर डेट माल फ्ही बी तुस आएओ चैक दस्सेओ इक बारी दिक्खी लैगे नि डेट आऊं चलो कोई नि आयो तुस हट्टियै हट्टियै दिक्खगा नि आऊं पैह्ले चैक करियै जे अगर होग डेट चेंज करी देऊगा तुसें ए ठीक ऐ फ्ही हट्टी आओ नि फ्ही अऊं सनाना तुसें चेंज करियै हां और किश ते नि ना कोई खराब कुछ और

ठीक ऐ भैन जी ए ठीक ऐ ओ